साढ़े गांव बिच बड़े तरीके दी जेह्ड़ी बिजली ऐ ओह् यूज़ कीती जंदी जि'यां की होइया मालै आस्तै अस घाऽ कुतरने आं ते ओह्दे आस्तै अस मशीन यूज़ करने आं क्योंकि ओह् बिजली कन्नै चलदी ऐ होर कूलर पक्खा होइया एसी होइया ओह्बी बिजली कन्नै चलदे साढ़े गांव बिच ओह्दे बाद कूलर होइया जि'यां अस रुट्टी बनान्ने होन्ने हीटर होइया ओह्बी बिजली कन्नै चलदा इंडक्शन होइया ओह्बी बिजली कन्नै चलदा राइस कूकर होइया ओह्बी बिजली कन्नै चलदा ओह्दे बाद इं'या चिमनी होई ओह्बी बिजली कन्नै गै चलदी ओह्दे बाद होर बी बड़ा किश चलदा बिजली बिच जि'यां साढ़े खेतें बिच कुआं कड्ढे दा होंदा असें ते ओह्बी बिजली कन्नै चलदा क्योंकि असेंगी पानी दी खेती बिच बड़ी गै जरूरत होंदी ते इस करियै अस उसी कुआं कढाए दा होंदा कि पिच्छै लाईट मतलब उसी बिजली कन्नै कनेक्ट करियै पानी अपने खेतें बिच लाई सकने आं एह्दे कन्नै कोई बी फसल ऐ बर्खा कोला पैह्लें खेत बिच उगाई सकने आं जेह्दे कन्नै साढ़ी फसल जल्दी उग्गी सकदी ऐ इस करके साढ़े मतलब गांव बिच इलैक्ट्रिसिटी दा बड़ा गै यूज़ कीता जंदा खेती बिच बी कीता जंदा होर साढ़े जेह्के गलेज़ मतलब

कपड़े धोने आं वाशिंग मशीन उत्थै बी बिजली यूज़ होंदी होर बी बड़ी चीज़ां न जेह्दे बिच बिजली यूज़ होंदी